एगो दोस्त रहथिन कहलखिन कि रे तोरा इसकुलमे बहुत जे छै ने बढ़िआँ पढ़ाइ छौ कहलिए रे बढ़िआँ तऽ होइ छै पढ़ाइ लेकिन अन्दर जाकऽ देखलही हँ किछु कहलकै रे अन्दर हम तऽ बहुत दिन पहिले पढ़ै रहिए तऽ जाइ रहिए पढ़ैले तऽ सगरे घुमै रहिए लेकिन आब जाइ नहि छिए तऽ एगो मिडिल इसकुल छै हमरा गाममे तऽ वएहमे कहलिए चलै तनि हमहूँ जाके अन्दर जाके आब देखिए कि हाल छै तऽ गेलिए तऽ बुतरू आर कहै लागलै देखिऔ खाइले दै छथिन ई सरजी लेकिन खाना बहुत जे छै ने ओतना अच्छा नहि लागै छै कहलिए कि होलौ खानामे कि दिक्कत छौ तोरा ओ कहलकै कि कभी नमक कम रहै छै तऽ कभी कि कहलिए रे हे नमक कम रहै छै तऽ बोलबही सरजीके अथी करतै कि उपाय करतै तऽ तऽ ओ कहलकै रे कतेक दिन हम बोलिके बैठि गेलिए नहि होइ छिकै किछु कहलिए आओर किछु चाही तऽ तनि शौचालय गेलिए शौचालय ठीके ठाक रहै रऽ लेकिन तनि पानी पिएवला जे रहै ने ओ टन्की जे रहै बहुत टन्कीमे कचरा रहै तऽ हम कहलिए सरजी एना किए करै छहो बुतरू ई पानि पितै तऽ बेमार भै जेतै तऽ पानी कमसे कम सुधारि दहो खाना नहिओ देबहो तऽ कोइ दिक्कत नहि छै घरोसे बुतरू खाके चलि अएतै लेकिन पानी तऽ कमसे कम पिएवला तोँ बढ़िआँ दहो किताब कॉपी ठीके रहै रऽ देने किताब कॉपी सरकारिओ मिलते छै तऽ ओहिमे कहीँ कोइ दिक्कते नहि छै खाली तनि पिएवला पानी गड़बड़ रहै ओकर तऽ बेन्च आर देखलिए तऽ बेन्च आर ठीके ठाक नजर अएलै तऽ इएह जे छै मिडिल इसकुल तऽ मिडिले इसकुल होइ छै लेकिन आब तऽ सरकार ओतना सुविधा दै देलकै जे शौचालय अभी टाइल्स मारबलके साथ लगै छै एकरामे टाइल्स नहि छै तब सरजीके कहलिए तऽ एकरामे जे आबै छै फण्ड ओसब फण्ड एकरामे चाही नहि तऽ बुतरू हमर बेमार होतै तऽ गड़बड़ होतै बात तऽ सरजी कहलखिन ठीके छै अहाँके लोके तोड़ि फोड़ि दै छै टाइल्स तऽ कहलिए तऽ तोड़ि दै छै तऽ किएक तोड़ि देतै अपने ताला लगैके नहि राखै छिए तब ने कहलकै देखिऔ तालो लगैके राखै छिए तोड़ि दै छै ताला कहलिए किएक तोड़ि देतै जबरदस्ती तोड़ि देतै ओकरापर कार्रवाई करिए कमसे कम थाना मैनेज करिए तभिए ने ईसब सुधरतै तऽ ओ कहलकै नहि एना कोना होतै जे एगो तब हम कहलिए एना नहि होतै तऽ एगो गार्ड राखि लहो राति खातिर तब तऽ होतै कहलकै नहि सरकारीमे के गार्ड राखै छै जे हमे कहाँसे रखबै तऽ ई मे जे हमरा बढ़िआँ लागलै तनि ई ई खानापीना ठिकेठाक रहै किताब कॉपी देखलिए ने किताब आरू बहुत बढ़िआँ लागलै इहएसब ठीक छै तनि गड़बड़ जे छै पानी पिएवला रहै रऽ शौचालय भी ओतना गड़बड़ नहि छै जतना चाही लेकिन मस्ते छै कोइ दिक्कत नहि छै तऽ तऽ भोजनालयके भी बेबस्था ठीके छै बुतरू बोललै निमक ओ कोइ चीज होइ छै एकदिन कम बेस पड़िए जाइ छै ओकरामे कोइ दिक्कत नहि छै तब हम कहलिए देखही नुनू बुतरूके समझेलिए एकदिन हाथे छिकै गलती होइ जाइ छै लेकिन ईसबमे कोइ दिक्कत पढ़ाइमे कोइ दिक्कत नहिए ने छौ तोरा नहि सरजी पढ़बै छथिन ठीके ठाक कहलिए ठिके पढ़ेबे करै छौ ने तऽ तोरा कि दिक्कत हमे कहलिए खाइले अएलही कि पढ़ै अएलही तऽ कहलकै विद्यार्थी हमे दुनू काम करै छिए कहलिए दुनू काम करबही घरमे जाके खाइहेँ एहिजाँ नहि खाइहेँ तऽ कि दिक्कत छौ खाना तऽ बढ़िए लगै छै इसकुल खाना बहुत सुधरलै हँ आइ तू बोलबही हमहूँ पढ़ै रहिए तखन बढ़िआँ रहै तऽ आब किएक नहि बढ़िआँ रहतै आब तऽ सरकार देखै छिए बहुत कुछ सुधारलकै हँ तोरा आरके देखै छी किताबो मिलै छौ शौचालय भी बढ़िआँ बनाइए देलकौ आब पिएवला पानिओ देखै छिए नलका गड़ै देलकै हँ केहन बढ़िआँ ठण्डा ठएडा पानि भी निकलै छै आब ई मे कि चाही तोरा तऽ आब नहि चाही लेकिन तनि बढ़िआँ आओर चाही ने पानी कहलिए पानी तनि कचरा रहै रऽ कहलिए सरजीके ओ ठीक कै देथिन नल साफ करेथिन ओ सही भै जएतै इहए बात छै आओर सबचीज ठीके छै कोइ तरहके दिक्कत नहि रहै रऽ इएह सबसे जादा हमरा बढ़िआँ लगलै इसकुलमे किताब जे रहै सभके बहुत अच्छा लगलै जे सभके नया रहै देने रहथिन सरजी जे शौचालय भी ठीके ठाक छै तऽ गामके मास्टर साहेब एगो रहथिन ओ कहलखिन जे रे नुनू तोहर घर अइजहे छौ ई सब अएलही देखैले ककरा पुछिके कहलिए गामके इसकुल छिकै घुमैत घुमैत मोन करलकै चलि अएलिए घुमैले कहलखिन देखही नुनू यहाँके बुतरुए जे छै ने गड़बड़ छै एना करै छिए तऽ देखै छी शौचालय आरमे गन्दगी फैलैके छोड़ि दै हँ हम कि करिए पानिओ कहबै साफ करै टन्की तऽ ओहो साफ नहि करतै कहतै कि हमे विद्यार्थी होके टन्की साफ करबै देखही समयपर जल्दी आबै छै कोइ साफ करैओवला कहलिए ठीके छै नहि आबै छै तऽ अपने अएथिन साफ कै देथिन ओ कहलकै जे हमे पढ़ैए कि साफ करिए कहलिए ओसबमे कोइ बात नहि छै साफे कै देबहऽ तनि कि दिक्कत छै तऽ इहएसब बात छै सबचीज ठिके छै कहीँ कोइ दिक्कत नहि छै सब बढ़िआँ लागलै देखैमे कनि पानीके बेबस्था गड़बड़ रहै आओर कोइ बात नहि छै आब अपना तब हमहूँ अपना दोस्तके कहलिए चल घरे आब कि करबही ई सब मैटर सुलझि जएतै आब जल्दिए कोइ दिक्कत नहि छै चलै घर